आरैनोबाबो आङो लिरनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो लिरनानै फरायनोबो मोजां मोनो मालायनिफोरनि लिरनाय मानाय सल'फोर बिदिनो जा दङ बेफोरखौ मालायनि लिरनाय गासैखौबो फरायनो मोजां मोनो आरोखि दा बेनिखायनो आंबो मालायनिखौ नायनानै एबा मालायनि लिरनाय मानाय बेफोरखौ नायनानै आंबो लिरनो मोजां मोनो आरो आं ओरैनोबाबो बिराद मोजां मोनखायो लिरनो बेयो आङो सामफ्रामबो लिरखायो ओरैनोबाबो दसे सम लाबाय आरो बे समखौ लिरनायाव बाहायो एखम्बा फल' खालामो फल' खालामनायथ' गैया जेखुनु जाया लिरनायखौ मोजां मोनो आरोखि आङो रुथिन बो गैया रुथिन माने दङ सम बाय सम लाबाय आरो बिदिनो माखासेखौ नायबाय नायनानै साननानै आङो लिरो मा जादों मा मादों बे आरो बिजाबफोरनि जेनबा बिजाबफोरनि मानसि गिदिरफोरनि बिदिनि बेफोरखौ लिरना लायो आरोखि आङो बिदिखौ लिरनानै दोन्थुमनो बिराद मोजां मोनो आरो गावबा गावनि जिउ जारिमिन जाहैबाय मालायनि जिउ जारिमिन जाहैबाय बेफोरखौ लिरनानै लानो बिराद मोजां मोनो आङो दा बिदिनो बेखौनो माबानानै आङो लिरनायखौ बिराद मोजां मोनो लिरखायो आं सानफ्रामबो लिरो लिरनाया सम लानानै बेलासियावबा बेलासियाव सम इसे दिहुनबाय बे समखौ लानानै बेयाव बाहायबाय सानसु माहाय सोलाबो माहाय टाइम मोनो बेयाव लिरो आरोखि आङो जेराव टाइम मोनो बेयाव लिरबाय आरो मालायनिफ्राय देथ' नङा मालायनिफ्राय आं लिरनायखौ मोजां मोनखायो ओरैनोबाबो लेखाफोरनिफ्रायबो लिरख'यो बे मोनसे जायखुनुहख लेरनायखौ बिराद मोजां मोनो आङो बिजाबनिफ्राय लिरो दस्रानिफ्राय लिरो दस्रानिखौ फरायो बे फरायनायखौबो मालायनि लिरनाय मानाय बेफोरखौ नायनानै आरोबाव गोसोआव लिरनायनि मोनसे मा जाफैयो दा बेनि दारैनो जानो हागौ लिरनायखौ मोजां मोनो आरोखि ओंखायनो सानफ्रामबो सल' नङाखि सल'बाबो लिरो ओरैनो आरो मालायनि बे जिउ जारिमिन गासैबो खन्थाय खन्थाय गासैबो राइथाय माइथाय बेखौ लिरो आरोखि आङो आरो जिउ जारिमिननि जेनबा जानानै थांनाय जा जानानै थांनाय बेफोरखौ लिरनानै लायो दा मालायनिखौबो लिरनानै लायो आरो आंनिखौबो जा जानानै थांदों बेफोरखौ लिरख'नो लानो एबा सल'फोर बायदि खालामनानै बेफोरखौनो लिरनो लिरनानै दोननो मोजां मोनो आरोखि आं गासैखौबो लिरनानै दोनो